سلام علیکم یہ آپ کی ہی دوکان ہے جی تو سیم لینا تھا ایک کون کون سی جی تو جیو دے دیجیے یہاں پہ جیو کا نیٹورک کیسا رہتا ہے نیٹورک کم کرتا ہے تو ایک پیک کر دیجیے ہوں جی آپ یہیں کی ہیں کیا آپ کو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ ادھر ہی دوکان کھولے ہیں او اچھا نیا لیے ہیں نا اچھا ہم آپ کو نہیں دیکھے پہلے کبھی ہاں ٹھیک ہے نیٹورک اچھی چلتی ہے نا ٹھیک ہے تو کتنے دیر میں پیک کر کے دیجیے گا ٹھیک ہے اور سب بتائیے ہم یہیں رہتے ہیں او اچھا ٹھیک ہے بتائیے اور سب ٹھیک ہے پیک کر دیجیے تو کتنے کا آئے گا بولے کتنے کا آجائے گا ٹھیک ہے تب پیک کر دیجیے السلام علیک